हेलो हय लोलये पोळे विलेज पंचायतीची सरपंच उलयतां तुमी कोण हां हां बायलांची स्किमी ना तुमी हांव एक दोन तीन दीस मिटींगे खातीर आशिल्लें पूण आयज हांव पंचायतींक आसा बायलांची खंयच्या स्किमांच बद्दल जाय तुमका हां तुमी विचारपाक काॅल केलो तो बरो केलो आयकात आमचे मॅडम आमी आमची सायडीच्यान स्किमी हाडपाच्यो लोकां खातीर सगल्यो ट्राय आमी करत आसात लास्ट लोकांनीच आमकां निवडून दिल्लें आसा म्हणतगीर आमी आमची सायडीच्यान सगळीं फांयल्स बी जी आसा कितें स्कीम आसा लोकांची कितें गरज आसा त्यो सगळ्यों आमी पणजी डिर्पाटमेंटाक मडगांव डिर्पाटमेंटाक दिल्लीं आसा आमच्या सायडीनचो सगळों प्रोसीजर जाल्लो आसा आतां तांणी आमकां कित्याक दिनात कित्या पावलें ना हांजी बी आमा एम एल ए कडेन वचून चौकशीं करतलीं पूण त्यो आमचे कडेन पावनात जर त्यो पावल्यो जाल्यार आमी प्रत्येक वाड्या वयली पंचाक सांगून तीं इंफोमेंन तुमचे पेरन तीं म्हयती पावयपाची पळतात पूण अजून तशीं स्किम तशीं कांय नात तुमीे खंयची स्किम पळयल्लीं हय हय दुसरे कडेन सगळ्याक मेळटां आनी आमची पंचा सायडीच्यान सरपंचा सायडीच्यान आमी स्पेशल आयतराक वचून एम एल एक मेळून तशीं बैठक बी घेतली पूण आमी सगळें आमच्या पंचायतीं तातूंक कांय नात पंचायतीं तर्फे सगळें दिल्लें आसा पूण तांचे कडल्यान आमकां स्किमी दिल्ली नात आमी केन्नाय बी तांकां विचारल्यार तें म्हणता फंडाचो बी इसू आसा इतले पयशें आमचे कडेन ऍवेलेबल ना आतां तें किद्याक ऍवेलेबल ना तें एम एल एन वचून चौकशीं करची पडतलीं हय तुमचें कितेंय काम आसल्यार तुमी तशें येवपा शकतात ना जाल्यार ह्या नंबरांचेर जर फोन कन्न जर पयलीं विचारलें जाल्यार हांव ऍवेलेबल जावूक शकता म्हळ्यार खूब दीस आमची मिटींग आशिल्लीं आमी तीं फायलीं घेवन वताली खूब फायलीं पेंडींग आशिल्ल्यो स्टार्टूच जायना आशिल्ल्यो म्हण आमी डिर्पाटमेंटांक गेल्लीं जाल्यार थंय स्किमीची न्ही तुम हय तुमी विचार करूं शकता आमी तुमीं सगळीं बायलांले नंबर घेवून तांचे नांव घेवून जर तशें तर सही करून जर आमकां दिल्ली जाल्यार आमी तीं फुडे फाॅरवड करतलीं कित्याक तांकांय बी कळूंक जाय न्हीं की लोकांची बी अशीं इच्छा आसा तांकां स्किमी ना सगळे कडेन मेळटात आनी तुमीं पत्रांत तें बी बरयात की स्किमी दुसरें कडेन मेळिल्ल्यो आसात आनी आमचें लोलये पंचायतींत ना कित्यांक आमी आमचे सायडीच्यान सगळीं ट्राय करतात पूण तेंच दिनात म्हणटकर लोकांनीय बी उलयलें बरें न्हीं आमी बी तुमचें वांगडाच आसात म्हणतगीर तुमीं एकठांय जायात कोणी बी आनी तुमीं कितेंय बरयात पत्र बी तशें आनी पत्र बरयतगीर सही बी घेयात मागीर आमी जाय जाल्यार एकदा ग्राम सभा आपोवया खंयचे स्किमी किदें आनी कोण कोण गांवां तें घेवया हां बरें बरें बरें बरें हां थँक्यू